हँ हेलो हमर नाम रौशनदीप छिऐ हमराके एगो ऑटो बुक करएके छिऐ जेकरामे हम मौरङ्गा से लएके पूर्णियाँ जंक्शन पे जाइके छिऐ शामके चारि बजे टाइममे कि हमरा लए कैब बुक होइत जेतए अगर कैब बुक होइत जेतै तऽ हमरा कैब बुक करि दिऐ